दिक्खो जि'यां अस केईं बारी साढे़ घर दे बड़े सारे केईं बारी निक्के मुट्टे कोई छोटा मोट्टा जि'यां श्राद्ध शरूद होंदे न साढ़े उत्थै केइयें ग्रांऽ बिच्च श्राद्ध होंदे ते ओह्दे बिच्च जि'यां केह् मेरे अपने घर दे बी ऐ केईं बारी हुंदा हा श्राद्ध शरूद ते में ओह्दे पर केह् करदा हा के रुट्टी बनाने दा मिगी शौक के पैह्ले ते स्टार्टिंग दा बड़ा हा ठीक ऐ उत्थूं में केह् करना केह् अपने घर केईं बारी मम्मी गी आखना जि'यां दाल बनानी होऐ दाल चौल बनाना होवे जां जि'यां देसी साढ़े घर डोगरे अम्बल बनांदे केईं ओह् बनाना होवे खीर बनानी होऐ ते बंदा एह् मजे कन्नै बनाई सकदा ठीक ऐ एह् बनाने दा इ'यां केह् किन्ने बंदे होंदे ओह्दे बिच्च पंजाह् सट्ठ बंदे होई जंदे हे जां किश ठीक ऐ ओह्दे बिच्च इन्ना ऐ कि थोह्ड़ा मुश्कल एह् होंदा ऐ के खाना बनाने गी टाईम लगदा कम्म अगर जि'यां खाना बनाना सिक्खे दा होऐ ते बेशक्क टाईम लगदा ओह्दे च बंदा मजे कन्नै बनाई सकदा ते में बी इ'यां केह् करदा हा केईं बारी साढ़े घर निक्का मुट्टा इ'यां कोई कंजक देना होऐ कुसै गी जां श्राद शरूद देना होंदा हा ओह्दे बिच्च दाल बनानी जां जि'यां फेर बनाना होऐ ना ते ओह्दे बिच्च में आपूं केह् केईं बारी कट्ठे करियै मतलब सारा समान समून ठीक ऐ अपना केईं बारी मेरा ब्रदर हा ओह् बी बड़ा शौंकी ऐ रोटी राटी बनाने दा ते मम्मी होरें गी आखना कि मतलब कि तुस थोह्ड़ा रेस्ट करो में आपें गै करी लैन्ना सारा ते कन्नै मेरा भ्रा बी ऐ ते चलो अस दोए मिलियै बनाई लैने आं ते असें इ'यां इक्क ने मतलब कि प्याज कट्टना कुसै ने दाल उबाल चाढ़ू ओड़नी जां इक्क ने उद्दर खीर बनानी शुरु करी ओड़नी ते इ'यां करदे करदे केह् असें मतलब कि जेह्ड़ा खाना बनांदे हे कट्ठे मिली जुलियै गै शैल मजे ने ओह् कम्म करना ते एह् बैसे इन्ना बंदे गी अपने घर दे जि'यां होन चा हर घर बिच्च चार पंज बंदे होंदे ई हैन ते जरूरी एह् नी कि कुसै दे चलो आक्खो कुसै गी आक्खो कि नेईं यार तूं बी आ घर साढ़े आ एह् अज्ज श्राद ऐ ते रुट्टी बनाई दे जां कुछ करी दे ते आपूं सिक्खे दा जे कम्म होऐ ना सारा ते ओह् अपने फायदे बास्तै के बड़ा ज्यादा होंदा ठीक ऐ ते अपने फायदे बास्तै एह् होंदा कि कुसै दे इन्ने ज्यादा शिंदे मिनता करना तू अच्छा चंगा एह् ऐ कि भाई आपूं सिक्खे दा होऐ ते आपूं करना ओह् बढ़िया होंदा ऐ इक्क आपूं बंदे गी एह् बी तसल्ली होंदी कि में अगर घर दा खाना आपूं बना दे आं ते ओह् किन्ना स्हेई होना बड़ा सौह्ना होना ओह् बड़ा शैल होना इक्क अपने पर विश्वास होना केह् नेईं यार एह् खाना में बनाया ते बड़ा शैल हा ठीक ऐ ते इ'यां गै में बी बड़े सारे इ'यां गै एह् चीजां करदा रैह्न्ना होन्नां केईं बारी अपने घर कोई बी होंदा निक्का मुट्टा किश ते ओह्दे पर आपूं गै जोर दिन्ना हुन्नां केह् शैल बधिया तूं बधिया इक्क शैल चीज आपूं बनानी इक्क एह् तसल्ली होई जंदी कि बनाइयै आपूं ते बड़ी शैल ऐ ते इ'यां थोआड़े अग्गे बी इ'यां गै करा करो ठीक